बिहारके व्यवसायके सञ्चालनके नियंत्रित करै वला प्रमुख व्यापारी कानून या नियमके बात करल जाए अगर तऽ ओ छिऐ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिहार रजिस्ट्रेस्शन एक्ट रोजगार एवं निबन्धन कानून कम्पनी कानून श्रम क़ानून कर कानून पर्यावरण कानून ई सबपर सबकेँ मुख्य उद्देश्य इएह छै जे बिहारमे जे छै से व्यवसाय आगाँ बढ़ै काफी अथी रूपसँ सञ्चालित रूपमे चलए आओर काफी फलए फुले हमर बिहारमे तऽ जेना ई सब पॉलिसी ई सब जे छै बिहार स्टार्टअप पॉलिसी ओ जे कोनो भी स्टार्टअप बिहारमे खुलै छै तऽ ओकरा जे छै स्टार्टिङ्गमे शोषण ओकर पोषणके समय ओकरा ऋण ओकरा जे छै से सुरक्षा आओर ओकरा अवसर ई तीनू चीजके ओकरा गारण्टी प्रदान करै छै बिहार रजिस्ट्रेस्शन एक्टमे अहाँ अपन कोनो भी कम्पनी या अहाँकेँ कोनो भी अहाँ अपन व्यवसाय सञ्चालित करए ला चाहै छी रजिस्ट्रेस्शन करा सकै छी ओहिमे अहाँ कोनो भी प्रकारकेँ अहाँकेँ एक्स्ट्रा ऋण नहि लागत कोनो शोषण नहि हुआ अहाँकेँ ओकर प्रावधान छै रोजगार एवं श्रम कानून जे छै से वहाँ व्यवसायमे काम करए वला मजदूरके पर आधारित छै जे ओकरा ओकर श्रम अथी रहऽ जे ओकरा एहिसँ बेसी श्रम अहाँ नहि लए सकै छिऐ ओकरा कमसँ कम अहाँ एतबा अपन पेट भरि लाएक जे छै से अथी दए सकै छिऐ किछु दिन एतबा रोजगार एतबा किछु दिनके रोजगार गारण्टी करै छै आ पर्यावरण कानून सब भी बातके देखै छलै जे कोनो भी कम्पनी जे छै से पर्यावरणके नुकसान नहि पहुँचाबै कोनो भी अपन अगर रसायनके अथी कए रहल छै रिलीज कए रहल छै तऽ ओकरा बहुत ओकरा ट्रीट कए कर ही निकालब अहाँ